अपने क्षेत्र में मनोरंजन यह होता है कभी दंगल होता है बहुत से बहुत पब्लिक आती है एक से एक एक से एक लड़वाइया आते हैं उसमें कोई पटकता है कोई पाट पाट करता है एक से एक पब्लिक आती है एक से एक ही नाम दिया जाता है उसमें बहुत से नाम दिया जाता है बहुत सी बहुत लड़वाइया आते हैं एक से एक कई हज़ार आदमी आते हैं एक से एक एक दम लड़वाइया लोग आते हैं कहीं कहीं से आते हैं बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं एक से एक लड़वाइया पब्लिक एक दम शांति बना कर उसमें देखती है एक दम कोई हल्ला नहीं होता है बहुत से बहुत इनाम दिया जाता है इसमें लड़वइयन को बहुत से बहुत उसमें इतना सुंदर देखने को लगता है कौन पटकाया कौन पटका कौन इनाम पाया बहुत से बहुत इनाम दिया जाता है लड़वाइया को बहुत से बहुत इनाम में पैसा दिया जाता है कोई सील दिया जाता है अच्छा अच्छा इनाम दिया जाता है कहीं कुछ दिया जाता है कभी रोल दिया जाता है कभी कॉपी किताब दिया जाता है कोई हर चीज़ बढ़िया बढ़िया दिया जाता है इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती पब्लिक एक दम इतना लड़वाइया लोग ख़ुश हो जाते हैं कोई कोई दिक़्क़त नहीं होती एक दम ख़ुश दिल से एक दम लड़ते हैं एक दम लड़वइया एक दम पब्लिक होती है उसमें होली में होली के त्यौहार में आदमी होली एक महिना पहले से कवा जाते रहे हैं होली में यह होता है पब्लिक एक दम दीवानी एक दम हो जाती है कभी होली में यह होता है कभी एक महीना से होली गाँव गाँव घर घर घूम घूम के होली गवाते हैं आदमी पब्लिक अपना हाथ खेलने के लिए

यह आदमी सुन सुन कर होली सुनने के लिए एक दम जाता था कभी कुछ करने जाता था कभी कहीं फ़लना जगह काम हो गया होली है वहाँ होली हो रही है चलो भाई चलते हैं होली सुनने के लिए अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया डी जे बजता है यहाँ पर बढ़िया बढ़िया गाना चल रहा है होली का बज रहा है उसमें पब्लिक अपना आराम से सुन रही है देख रही कोई होली में कुछ कर रहा है क्योंकि कर रहा है उसमें उसमें नाच देख रहा है हाँ फ़लाना गाँव में होली होली हो रही है गाना बज रहा है वहाँ होली होती हुई तो चलो घूमने चलते हैं फर्स्ट क्लास की होली सुनते हैं बहुत नेक लगता है होली सुनने में चलिए चलते हैं सुनते हैं अच्छे अच्छे गाने गाते हैं होली के होली का गाना अच्छा सा होता है बढ़िया बढ़िया पब्लिक सुनती है अशीर्वाद देता है चलो बढ़िया है अच्छी बात है चलिए चलिए ठीक